बे ओनसोलनि जायगायारि सुबुं मेथाइ होननानै बुङोब्ला गोदोनिफ्रायनो खुगा खुगा सोलिबोगासिनो थानायखौ जोङो मिन्थिनो हायो जेराव मोनसे बोथोर सौफैयोब्ला बे जोंनि सुबुं मेथाइआ नुजासारो जेब्ला बांसिनै बैसागो बोथोर सौफैयोब्ला बेफोर सुबुं मेथाइनि गेजेरजों गोसोनि साननाय हनायखौ फोरमायलायो जेराव जोङो सुबुं मेथाइ होनानै बुङोब्ला जों बैसागो मेथाइ गथ' बुरखायनाय मेथाइ आरो लोगोसे हादर अनसायनाय जि मेथाय बेफोरनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलावहाय सोलिनायखौ नुनो हायो दा सुबुं मेथायआ जोंनि ओनसोलाव